असां जो भारत आर्ट कल्चर में जामु अॻियां वधियलु आहे भारत खे कल्चर रिच कंट्री बि चवंदा आहिनि इन करे असांजे भारत में जामु आर्ट गैलरियूं कल्चरल शाला गृह आहिनि जंहिं मां त फेमस आहिनि जहांगीर आर्ट गैलरी महात्मा फुलें म्यूज़ियम दर्शन शाला गृह पूने में ऑर्थोपेडिस शाला गृह पूने में मनी भवन गांधी शाला गृह मुंबई में हाणे बी के सी में बि हिकिड़ो जामु वॾो कल्चरल सेंटर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर बि ठहियो आहे एन ए एम सी सी जंहिं में हर तरीक़े खां ॿार हर तरीक़े जा भारत जे कोने कोने सां कल्चरल रीप्रेजंटेटिवस आयलु आहिनि आहिनि उते थिएटर परफॉमसिस बि थींदियूं आहिनि गुजरात जूं जेके साड़ियूं आहिनि फेमस उहे बि शोकेस थींदियूं आहिनि ऐं आर्ट जे के बि वॾा आर्ट आर्टिस्ट आहिनि हुन जूं आर्ट्स बि आर डिसप्ले थियलु आहिनि